पूण केन्ना केन्ना अशें दिसता तो डस्टबीन खूब भरता तेन्ना तो त्या जाग्याचेर नाका कसो दिसता एक एकदां कोयरय भायर केन्ना भुरगीं अशीं उडयतात तांकां मजा येता म्हुणून तो पॅडल परत वयर सकयल करून करून तीं भुरगीं गम्मत म्हुणून खेळ कसो करता आनी तो मोडुंकय शकता आनी केन्ना केन्ना खूब भरल्या कारणान घाण वासय मारता मागीर नाका कशें दिसता